हाँ नमस्ते अरे हम बदामा देवी बोल रहे हैं ये बन्हवा लगाई हैं हाँ मजा वहाँ वहीं पर हाँ मसाज करवाना चाहती हैं हमारे पैर पिजाता है पाँव पिजाता है हाँ हाँ हमको ही अप मेरा सिर दुखता है पाँव दूनों दुखते हैं हाथ भी दुखते हैं कमर भी दर्द कर रही है कुछ

ऐसे कोई भी बताया मैं सुन लिया

अच्छा

आपका रिचार्ज कितना है चार्ज पैसा कितना है ठीक ठीक मेरी कमर भी दुखती है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक हमारी कमर बहुत दुखता है हमारा सिर बहुत दुखता है अच्छी सुविधा रहे ना आप देंगे ठीक ठीक ठीक

ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक